बेंकिंनि सोलाय मोखांजों मोखांनिफ्राय इन्टारनेटजों गोरोबनायाव आङो माखासे उसुबिदा मोनदों जेरै दै मोनसे बेंकआव थाङोब्ला जों गोबां मानसिफोरनि होंगो दोंगोखौ नुनो मोनो जेराव जों थांनाय लोगो लोगो गाव गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनो हाया आरो गोबां लाइन थानांगौनि थाखाय जों गावबा गावनि टाइमजों थांफिननांगौ जों माखासे उसुबिदायाव गोग्लैनांगौ जायो बेनिखायनो बेंकिंजों बेंकिंनि थाखाय जों गावबा गावनि मबाइल फनजोंनो सोरबा सासे मानसिनो आंनिफ्राय रां हरनांगौ जायोबा एबा लानांगौ जायोबा जों इजियैनो दाबसे जायगायाव थानानै बै आंनि लोगोआबो गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै जों इजियैनो हरनो हायो आरो बेहाय जों माखासे खरसफोरा खम जायो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि जेंनायाबो नुजाथिया बेनिखायनो बेंकिंनि सोलाय मोखांजों मोखाङा एसे गोरोबनायाव उसुबिदा जानानै फैयो